مجھے تصویریں کھینچنا بہت پسند ہے اور میں روزانہ تصویریں کھینچتا ہوں فوٹو گرافی میری ہابی ہے فوٹوز کھینچنے کے بعد میں ان کو اچھا بنانے کے لیے ترمیم یا ایڈیٹنگ کرتا ہوں جس سے کہ میری تصویر اچھی ہو جائیں اور ان میں ایک کشش پیدا ہو جائے اس کے لیے میں کئی سارے سافٹ ویئر اور ایڈٹنگ ٹولس استعمال کرتا ہوں جیسے کینوا لائٹ روم فوٹو ایڈیٹر ان شاٹ بیک گراؤنڈ چینجر اے آئی فوٹو ایڈیٹر ان ایپس کا استعمال کر کے میرے فوٹو بہت اچھے بن جاتے ہیں اور میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی ہے جس پر میں اپنی کھینچی ہوئی تصویروں کو اپلوڈ کرتا ہوں اور لوگ میری تصویروں کو پسند بھی بہت کرتے ہیں